देखिए सर ऐसा है कि हम लोग जो है इधर मैदान जो है में थोड़ा कम है जैसे बच्चा खेलने के लिए चाहता है तो वह दो वह जो है मैदान थोड़ा जो है ना थोड़ा बहुत कम है इसलिए जो है हम लोग को गाँव जो है इसलिए थोड़ा नीचे हैं अगर मैदान बड़ा रहता लाइट उईट में रहता है जैसे कि मैदान बड़ा रहता अगर लाएट रहता तो रात में भी खेल सकते हैं जैसे दूसरे गाँव हो गया दूसरे गाँव में बड़ा मैदान है उसका बच्चा जो है खेलता है और रात में भी लाएट रहता है रात में भी खेलता है और उससे क्या होता है उससे जो होता वह गाँव का जो है ना सुरक्षित बढ़ते जाते रहता है हम लोग को जैसे इसलिए दिक्कत हो गया मतलब गाँव भर का तो ठीक है लेकिन फील जो है पूरा गाँव में है इसलिए जो है बच्चे लोग हम लोग को खेलने पाता है और दूसरे दूसरे बात जैसे लाएट कट जाता है बिहार में त ऐसे होता है लाएट कट जाता है तो उससे जो है मजबूर हो जाता है लाएट रहता है तो लाएट में मतलब खेलता है और जैसे कि मतलब मैदान छोटा है और दूसरे गाँव के लड़का भी चला आता है तो दूसरे गाँव के लड़का देव से बढ़ जाता है बढ़ने के बाद क्या होता है मैदान तो छोटा है कैसे खेला होगा इसलिए हमको गाँव भर जो है ना इसलिए नहीं चाहा ऐसा होना चाहिए सब चीज़ ठीक रहना चाहिए मैदान भी बड़ा रहना चाहिए उसके जो है ना मैदान बड़ा होने के बाद जो है सही सलामत बच्चे लोग जो है खेलता है और जैसे कि मतलब लाएट रहता है रात में भी खेल लेता है लाएट कटने के बाद जो है ना वो तो नई खेल पाते हैं इसलिए जो है ना इसलिए हम लोग जो है आज यहाँ बिहार में मजबूर हो जाते हैं लाईट के वजह से मजबूर हो जाते हैं और जो जैसे है मतलब कि बच्चे लोग जाता है पढ़ने के लिए वह जो आ जाता है तो मुझे टाइम पास करने के लिए खेलने के लिए चले जाएँ त खेलने के लिए चले जाते तो दूसरे लोग बढ़ जाता है इसलिए मैं मजबूर हो जाते हैं मैं काए के लिए मैदान तो छोटा है उसे दस से पंद्रह बच्चे हो जाते है इसलिए जो खेल न पाता है इसलिए जो हम लोग जो है बिहार में मजबूर हैं और दूसरी गव जैसे कि मतलब मैदान बड़ा रहता है तो उसमें सब बच्चा मिलकर खेल लेते हैं और लाइट जो है ना बराबर रहना चाहिए बराबर न रहना है तो इसलिए खेल न पाता है ठिक और जैसे है मतलब बच्चे लोग खेल के ज घर आ जाता है तो बोला के मम्मी लाइट न है और जैसे कि छोटा मैदान त हम खुद से खेलने पाए हम खुद से खेल न पाएं बड़ा मैदान रहता तो हम ज़रूर से सम खेलकर आ जाते लेकिन बड़ा मैदान रहता छोटा मैदान था इसलिए जो हम मजबूर हो गए ठीक है इससे मतलब कोई दिक्कत नहीं है खेलकर आ गए हैं यही बात है और थोड़ा कोई ऐसा बात नहीं है और इससे ज़्यादा क्या बताएं हम लोग तो गरीब हैं बच्चे लोग को तो पढ़ा करके बच्चे लोग तो इस्कूल भेजते हैं इस्कूल से आ जाते हैं औ थोड़ा बहुत खेल लेते हैं तो इसीलिए खेलने का जगह होना चाहिए यहाँ जो है बिहार में उतना जगह फैल ऊल नहीं है इसलिए बच्चा खेल नहीं पाता है